नमस्ते मुझे मेला जाना है इलहाबाद क्या लेंगी भारा ओरा बोल अरे कुछ कम करिए ना देने नहीं कुछ किफायत रखिए पाँच छः लोग हैं चलिए ठीक है तीन लोग हैं

अरे वहाँ पे दो चार दिन घूमेंगे कितने लेंगी बोलिए नहीं थोड़ा कम देंगे और ले चलिए अरे पाँच हजार रुपया लीजिए अरे थोड़ा गरीब का भी सहायता कीजिए ठीक है पाँच सौ बढ़ा लीजिए चलिए छः कर लीजिए और दो चार दिन तक घूमेंगे पूरा इलहाबाद फैमली को लेकर जा रहे हैं अरे ठीक है तनिक सोच समझ कर करिए सब एक ही तरह नहीं ना होते हैं कर लीजिए अरे थोड़ा कर तो रहे हैं ये सबको बराबर नहीं ना होता है गरीब आदमों की उठाना चाहिए ठीक है गरीब का भी बात सुननी चाहिए ठीक है उसी में कर लीजिए अच्छा ठीक है नमस्ते हम बताएँगे